जय झूलेलाल साईं दीया जी भेण थी गा॒ल्हायां सुञातव असां जो तव्हांखे नक्की कयो हो सुभाणे असांंखे वञिणो हुयो रेलवे स्टेशन लाइ त मूंखे पुछिणो हुयो अधिक्तर जानकारी वठिणी हुई की तव्हां घणे बजे ताईं पहुचंदव हले ठीकु आहे काई गा॒ल्हि न आहे टाइम सां अची वञिजो असां बि तयारु हूंदासि अचनि खां पहले हिक फोन ज़रूर कजो जीअं असां हेठि लही बीहंदासि तव्हांखे बि वधीक दिक़तु न असां खे बि न जय झूलेलाल